नमस्ते मैम मुझे ए बी नेगेटिव ब्लड चाहिए था जो वह मेरे यहाँ पर नहीं है मुझे मुझे ज़रूरत है अगर आपके ब्लड बैंक के में है तो थोड़ा दिलवा दीजिए मैम जल्दी कोशिश करिए बहुत यहाँ पर इमरजेंसी है बहुत इमरजेंसी है मैम हाँ मैम जल्दी करिए फिर भी

ठीक है मैम मेरे पास बी पॉजिटिव लोग हम लोग बी पॉजिटिव हैं हाँ उसका दे देते हैं हम लोग ब्लड तो देते हैं आप बस मुझे ए बी नेगेटिव का कुछ मदद कर दीजिए मैम डोनर है मेरे पास आप बोलिए तो अभी भेज दूँ तैयार है फिर भी मैम थोड़ा जल्दी करिए एक घंटे में कर दीजिए बहुत ज़रूरी है ओके मैम ओके